में मड़ो इन्ने दिनें दे बाद चक्कर लाने ई मन करा दा हा में आक्खेआ घरै आह्लें गी कि अंऊ चक्कर लाई औनी आं घरै आह्लें गी बड़ी मुश्कल कन्नै मनाया आक्खन लग्गे ठीक ऐ ते में गड्डियै आह्ले गी कीता फोन ते गड्डी आह्ले गी आक्खेआ कि चलो गड्डी बुक कराई आक्खेआ ठीक ऐ जेल्लै जाने दी बारी आई सारे त्यार होए रुट्टी लैने गी पकाई रुट्टी पकाई त्यार कीती ते कीता जेल्लै फोन ते गड्ढियै आह्ले आक्खेआ कि में इसलै टैम निं ऐ कि गड्डी दा कम्म कराने गी गेदा सारे भी उदास होई गे सारे इन्ने खुश हे कि गड्डी आह्ले इन्ना धोखा दित्ता ते गड्डी आह्ले मिगी पैह्लें पता होंदा हा ते अंऊ गड्डी होर करदी ही में पैह्लें फोन करियै सनाई ओड़ना हा बड़ी इक्क छुट्टी होंदी कुदै जाने आस्तै कोई मनदा गै नेईं कुदै जाने आस्तै बड़ी मुश्किल कन्नै मनान्ने ते भी बी गड्डी आह्ला धोखा देई गेआ ते गड्डी आह्ले एड्डा धोखा दित्ता ते घरै आह्ले भी बाद बिच दूई गड्डी कीती ते घरै आह्ले आक्खन लग्गे कि हून रैह्न गै देओ भी मेरा मन इन्ना दुआस होआ ते भी इन्ना मन दुआस होआ भी आक्खन लगे नेईं अगले दिन जाओ अगले दिन जाओ अगले दिन दूई गड्डी आह्ले गी कॉल कीती ओह् आक्खन लगा मेरी गड्डी च पेट्रोल खत्म होई गेदा इनें गड्डियें आह्ले दे बड़े ड्रामें होंदे अपनी गड्डी होऐ तां कोई लेइयै चली पौंदा असेंगी चलाने दी जाच गै नेईं जाच गै निं औंदी जां कोई नमां डरैबर करना पौंदा पैह्लें डरैबर गै निं मनदे ते इस्सै गल्ला अपनी गड्डी लेइयै बारै होंदी कोई आक्खै निं लगदा कोई किश बी निं करदा